ना हांव सोशल मिडियाचेर पोस्ट करिना कित्याक म्हाका फोटोग्राफी लायक आसा पूण म्हाका चडसो फोटो काडूंक टायम मेळना आनी काडलो बी जाल्यार तो फोटो एडीट मारपाक खूब टायम लागता तशेंच मागीर सोशल मिडियाचेर जायतो लोक नेगेटीव कमेंट्स बी पास करतात ताका लागून म्हाका तो फोटोक सोशल मिडियाचेर पोस्ट करूंक चडशें लायक ना